जीअं मां चयो पहिरियों बि की मां हिकु वकील आहियां त हुन हिसाब सां मां अगरि तव्हांखे चवां की कंपेरेटिवली मां मां ॿे स्टेटनि में बि वियो आहियां जीअं थी वियो गुजरात दिल्ली राजस्थान त हुन उते बि मां थोरो घणो कमु कयो आहे ऐं अ लखनऊ जहिड़े शहर में बि थोरो कमु कयो आहे त हुन हिसाब सां अगरि मां चवां की महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था जी जेकी जेको सिचुएशन आहे उहो ॾाढो वधीक ई सुठो आहे मां रीज़न चवां थो पहिरियों त चवंदा आहिनि जेकी बि बेस लेवल ते जेको कमु करणु वारा माण्हू आहिनि जेको थी विया पुलिस बीएमसी ऑफिसर्स उहे कंपेरेटिवली टू द अदर स्टेट्स अदर अदर जेका स्टेट्स में माण्हू आहिनि जेका कर्मचारी आहिनि जीअं दिल्ली पुलिस थी वई लखनऊ पुलिस थी वई गुजरात पुलिस थी वई हुननि जे कंपेरेज़न में ॾाढी शार्प आहे ॾाढी सुठी आहे उनजो हिते थोरी सचाई वारा माण्हू वधीक आहिनि कंपेरेटिवली ऐं हिन करे ई महाराष्ट्र जी कानून व्यवस्था तव्हां भले कोट कचहरी बि वञी थो कंपेरेटिवली मां नथो चवां की असांजा कोट्स ऐं हिकदमु फास्ट कमु कनि ता बट कंपेरेटिवली अगरि तव्हां ॾिसो करप्शन इहे सभु ॻाल्हियूं बि महाराष्ट्र जी कंपेरेटिवली वधीक ई सुठी आहे त हिन करे मूंखे महाराष्ट्र जी कानून व्यवस्था वणंदी आहे